کچھ سال پہلے کی بات ہے میں اپنے خاص دوست کے ساتھ کولکاتہ امتحان دینے گیا ہوا تھا ہم دونوں ایک ہوٹل میں رکے تھے اور ہمارے امتحان کا سینٹر الگ الگ تھا تو ہم لوگ صبح صبح اپنے اپنے امتحان دینے کے لیے نکل پڑے اور امتحان دے کر جب ہم شام میں تھکے لوٹے تو ہمارا من ہوا کہ چلو کچھ شہر گھوم کے کھا لیا جائے اور ہم نے وہاں سے جو ہوٹل ڈھونڈنے نکلے کہ کہاں اچھا کھانا ملتا ہو کچھ سمے بعد ہمیں کھوجتے کھوجتے ہوٹل ملا اور پھر ہم نے وہاں کھانا تو کھا لیا اور ہم نے وہاں سے لوٹنا چاہا اور لوٹنے کے لیے ہم نکلے لیکن لوٹتے وقت ہم تھوڑا تھوڑا راستہ بھولنے لگے تھے اس لیے ہم نے فون نکال لیا اور انٹرنیٹ پر گوگل میپ سے راستہ کھوجنے کی کوشش کرنے لگے لیکن ہمیں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا ہمیں ایک بینک یاد تھا کہ ہمارا ہوٹل بینک کے پاس ہے لیکن ہم لگتا ہے بینک کے دوسرے برانچ پر پہنچ گئے اور اس سے بڑی دقت ہو گئی ہے ہمیں راستہ نہیں مل رہا تھا اور کیونکہ فون کم چارج تھا اور فون سوئچ آف ہو گیا اور فون سوئچ آف ہونے کے بعد ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا اس علاقے کے لوگ ہماری زبان سمجھتے نہیں تھے کیونکہ وہ بنگالی تھے اور وہ جو بنگالی میں بول رہے تھے وہ ہم نہیں سمجھ رہے تھے پھر ہم برا ڈر گئے میں ہمت ہار گیا پر میرے دوست نے تھوڑا حوصلہ رکھا اور ہوٹل کی چابی پر قسمت سے ہوٹل کا نام اور ایڈریس لکھا تھا پھر وہاں پن کوڈ لکھا تھا کچھ تو ہم نے اس پن کوڈ سے لوگوں سے پوچھا پھر لوگوں نے ہمیں بتایا دھیرے دھیرے ہم کھوجتے ہوئے وہاں پہنچے پھر بھی ہم ڈر گئے تھے مجھے تو لگا کہ ہم کھو گئے ہیں اور ہمیں گھر والوں کو بتا دینا چاہیے پر میرا دوست کوشش کرتا رہا اور ایک آدمی نے اسے بتایا کہ کوئی بغل میں پٹرول پمپ ہے اس کے پیچھے یہ ہوٹل ہے پھر ہم بڑی مشکل سے کھوجتے کھوجتے اس پٹرول پمپ کے پاس پہنچے پٹرول پمپ کے پاس پہنچے قسمت سے ہمیں اس کے پیچھے وہ جگہ تھوڑی یاد آئی اور پٹرول پمپ کے ٹھیک پیچھے ہی وہ ہوٹل تھا ہوٹل جب ملا تو ہماری جان میں جان آئی اور لگا کہ ہم بچ گئے ہیں لیکن اس کے بعد سے میں جب بھی سفر کرتا ہوں تو اختیار کرتا ہوں کہ ساتھ میں پاور بینک رکھوں میپ تو ہمیشہ دھیان میں رہتا ہے کہ میپ سے دیکھتا رہوں اور راستے میں جاؤں تو چیزوں کو دیکھ کے انہیں یاد بھی کر لوں کہ لوٹتے وقت تھوڑی یاد رہے کہ ہم اسی راستے سے گزرے تھے اسی مطلب چیزوں کو دیکھ کر آئے تھے تو اس کا تھوڑا دھیان رہے اور کچھ لوگوں کے نمبر بھی یاد رکھتے ہیں ویسے تو اب انٹرنیٹ کی وجہ سے گھومنا پھرنا آسان ہو گیا ہے اور کھونے کا واقعہ کم ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں ان چیزوں کا اب اختیار رکھتا ہوں